दिक्खो जी जि'यां तुसें मिगी क्वोशन पुच्छेआ कि तुस कि'यां खुश रौंह्दे कि'यां खुशी मिलदी तु'सेंगी खुशी दिक्खो अपना अपना हर बंदे दा अपना अपना नेचर होंंदा कुसै गी किश करियै खुशी मिलदी कुसै गी किश करियै खुशी मिलदी लेकिन में खुश कि'यां रौह्नियां केह् फस्ट आफ आल पैह्ले कि मेरी में कुसै गी अगर कोई क्वश्चन करानियां जां में कुसै गी कोई गल्ल आखानियां ते उस गल्ल दा मिगी बिल्कुल स्हेई बंदा जि'यां में चाह्नियां मेरे मताबिक ओह्दे मताबिक नी मेरे मताबिक ओह् मिगी क्वोशन जेह्ड़ा आनसर ऐ ओह् मेरे स्हाब कन्नै दिंदा जां जि'यां होइया कि घर च मेरे बच्चे न तीन बेटियां न मेरियां में उ'नेंगी अगर समझानियां ई इ'यां नेई इ'यां नेई मलतबअग्गै मेरे बच्चे मेरे ने पूरा कोम्प्रोमाइज करियै गल्ल करन ते मेरी हर गल्ल गी ओह् मन्नन मतलब ओह् स स्हाबै कन्नै बी मिगी खुशी मिलदी दूए नम्बर में अपना कम्म करियै जेह्लै पूरा कम्म खत्म करियै बौह्नियां ते मिगी लगदा कि नेईं में अज्ज बहुत खुश आं मिगी बहुत खुशी मिली ऐ इस्सै साह्ब कन्नै बी होंदा हां दूआ नम्बर एह् ऐ कि मीं कुसै दी हैल्प करना बहुत अच्छा लगदा जित्थै जिन्ना लैबल मेरा ऐ ना उदे तक मिगी कोई गल्ल पुच्छै जां मेरी हैल्प लेना चाह् में उ'दी हैल्प करी ओड़ां मेरे कोला मेरे कोला होइया अगर तां मिगी बहुत जैदा खुशी मिलदी मिगी इक दिन इ'यां स्कून आंदा कि में अज्ज कुसै दी अ बड़े अचछे तरीके कन्नै हैल्प कीती ऐ ओह्दे बिच्च मेरा स्वार्थ नी होंना चाहिदा मेरा निस्वार्थ होइयै कल गी में एह् नीं आक्खां कि हां में एह् दी हैल्प कीती एह्दे कन्नै मिगी दूआ ऐ मेरा कोई कम्म ऐ ना मिगी बिल्कूल बहुत जैदा खुशी मिलदी मिगी कुसै दे कम्म करने दी कोई मिगी आखदा कि मेरा एह् का कम्म नी होआ दा आफिस गै लाई लैओ अस आफिस बौह्न्ने आं केई बारी ऐसा होंदा के थोह्ड़ा बहुता चलदा रौंह्दा आफिस बिच्च होवै मेरा होंदा कि में दूए गी इसी बी समझां उसी बी समझां कि आं इ'यां नी होंदा ओह्दी बजह कन्नै बी खुशी मिलदी और दूआ नंम्बर एह् ऐ केह् मिगी अपने घर दे पूरे ए दू जैड कम्म करने गी बी खुशी मिलदी अपने बच्चें कन्नै पूरा टाइम स्पैंड करना उं'दे कन्नै हसना खेलना बोलना आना जाना ओर घूमना फिरना बहुत गै शैल लगदा बहुत जैदा शैल लगदा केह् सनाई नी सकनी ऐ ते गार्डनिंग दा बी बहुत उ'ऐ मिगी में गर्डनिंग करने दी बड़ी जैदा ओह् रौंह्न्नी आं कदें कुतेआ एह् बोतल कड्ढा नी कुतेआ डब्बे कड्ढा नीं कुतेआ दा ओह् डब्बे फाड़ियै गैलनां फाड़ियै बालटियां अद्धियां अद्धियां करियै तेले आह्ले पीपे अद्धे् अद्धे करियै ओह्दे च फुल्ल लाना फुल्ल लाइयै फ्ही ओह् जेह्लै फुल्ल डेली दिक्खने फ्ही अपने हसबैंड जेल्लै मेरे हसबैंड उत्थूं आंदे कम्म करियै आंदे नौकरी दिक्खो में अज्ज किन्ने बूह्टे लाए दिक्खो तुसें दिक्खेआ नेईं ऐ जेहल्लै ओह् आखदे ना बड़े शैल लब्भै फ्ही मिगी बड़ी गै जैदा खुशी होंदी तो बच्चें गी बी अपने कन्नै लाए दा होंदा फ्ही बच्चें गी केई बारी आखने पौंदा चल यार में तुगी एह् करनियां तुगी खलानियां तू मिट्टी आनी दे तू जा मिगी ओह् आहन्नी दे जेल्लै ओह् गल्ल मन्नी ओड़दा ना मेरी हां में आनी दिन्नियां ते फिरी मिगी ओह्दे बिच्च बहुत जैदा आनंद आंदा बहुत जैदा खुशी इ'न्नी मिलदी कि अज्ज में अपने बच्चें गी कोई कम्म दस्सेआ ते उन्नै मेरा कम्म कीता फिर ओह् बूह्टे छूह्टे लाने जित्थै बी जाना उत्थूं'दा बूह्टा कुसै गी बी आखना ऐ थुआढ़ा केह्ड़ा बूह्टा ऐ मेरे घर नीं ऐ मिगी देओ एह् जिसलै साढ़े घर होगा तुसेंगी देई ओड़गे अगला बंदा मिगी बिना ओह्दे देई ओड़दा तां बी बड़ी खुशी होंदी खाना बनाने गी बी बड़ी खुशी होंदी खाना खलाने गी बी बड़ी खुशी होंदी मतलब अपने बच्चें आस्तै ए दू जेड रुट्टी बनाइयै रक्खियै आना फ्ही आना आफिस ओह्दे च बी मिगी बड़ी जैदा बहुत ही जैदा अनंद आंदा और सब तूं जैदा आनंद आंदा कि अपने पूरे परिवार बिच्च बेहियै हस्सना खेलना नच्चना त्रप्पना होर उं'दे स्हाब कन्नै रौह्ना कि केह् अपने स्हाब कन्नै नेईं जिसलै में अपनी फैमली च ज'न्नी लार्ज फैमली च उं'दे स्हाब कन्नै रौह्ना मिगी बहुत अच्छा लगदा होर जिसलै ओह् बड़ी जैदा तरीफ करदे ओह् ओह्दे कोला बी जैदा बैटर दिन होंदा